प्रणाम बाबा की हाल छै प्रणाम बाबा की हाल छै प्रणाम बाबा की हाल छै प्रणाम बाबा की हाल छै प्रणाम बाबा की हाल छै प्रणाम बाबा की हाल छै प्रणाम बाबा की हाल छै प्रणाम बाबा की हाल छै प्रणाम बाबा की हाल छै हम हमरा तनि हमरा सब्जी चाही चाही रहै तनि भाव आर बतैओ जेना किछु कोबी हो जाइ किछु मटर हो जाइ किछु बैगन हो जाइ जे होइ तनि भाव बतैयौ चालिस रुपैये हय किछु कम करियौ ने अभिये अभिये पैन्तीस रुपैये बात भेलै तऽ उहे बहुते कहै रहै पैन्तीस रुपैआ हमरा लागलै बहुते अहाँ चालिस कहै छियै बतैओ केना होतै हँ मेहनत तऽ हर चीजमे लागै छै बाबा ई तऽ है

हय हय किछु आओर करियौ तीस रुपैयै लगैयौ अच्छा कोबी केना यए कोबी केना बेचै

हँ तनि हमरो तनि हमरो आरके देखियौ ने आब अत्ते कहबै तऽ हमहूँ आरके केना आब बेचबै केना हमरा आरके घर चलतै सभ सभ सब्जी लऽ लेबै पचास साठि किलो पचास साठि किलो एना किएक कि हमहुँ तऽ हिसाबे भरि ने लेबै जै सँ हमरा किछु बचि जाइ तऽ एक काम करू ने सभके तीस तीस लगा दियौ जेना हेतै अपन हँ तीस तीस सभके लगा लेबै तऽ ओना हो जायत दुनू गोटाके ठीक छै तऽ आबै छी अहीँके घरपर अपन देख लेबै हूँवें रेट आर हँ ठीक हँ हँ ठीक आबै छी आबै छी